म्हजे नांव वेन हांव सिंगींग करतां हांव आमच्या इगर्जेंत कोयराक जॉयन जाल्लो आसा आनी आम आमचो ग्रूप आसा सिंगिंगाचो व्हडलो ग्रुप आसा आमचो सर आमकां गायड करता गायना म्हणपाक म्हजो वॉयस कॅटेगरी जावन आसा टॅनर वॉयस आमी तीग जाणा आसात मागीर बेज वॉयस आसा आल्टो वॉयस आसा आनी सुप्रीम वॉयस आसा आमची कॅटेगरी टॅनर वॉयस आमी मात्शे हाय आमचो ताळो सो हांव खंय कॉयराक जॉयन जाल्यार एक वरस जालें आनी म्हजी वीश आसली कॉयराक जॉयंट जावपाक पयलीं सावन आमी सगली कांतर करतात ती देवाची कांतरां करतात आमचो सर आमकां ओकेजना पयलीं प्रॅक्टीसो घेतात आनी आमकां ट्रेन करता हो वॉयस केन्ना म्हणपाचो केन्ना बंद जावपाचो आनी वापर करपाचो तो

बरें आसा हें कॉयराक जॉयन जावन म्हाका बरे बरे आवडटा बरें दिसलें आनी हांव म्हजो ताळो आसा तो देवा खातीर वापरता देवाची कांतरां म्हणपाक

कॉयर सो हांव आनी म्हज्या फ्रेंड्स बी आसा म्हजे सांगात आनी आतां आमच्यो सद्या रिसंट प्रॅक्टीस चलतात कित्या आमच्या इगर्जींत आतां तीन तारखेर क्रीज आसा भुरग्यांचो सो हांव ह्या दिसांनी प्रेक्टीसीक वयता बरें आवडटा म्हाका वचपाक आनी हो म्हाका देवान ताळो दिला तो हांव बऱ्या देवा खातीर उजार करतलों